ہیلو جی ہلو جی السلام علیکم جی سب خیریت سے ہے ڈاکٹر صاحب

جی میں محمد مدثر بول رہا ہوں ہاں جی گیوال بگھہ سے جی جی سب خیریت ہے جی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے میں کیسے گزارا کروں گا میٹھا کے بغیر جی اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتا دیں جی اچھا اچھا او اچھا کیا کوئی ایسا بسکٹ ہے جو صحت کے لیے اچھا ہو ہاں جی اچھا اچھا لیکن کیک یا بسکٹ میں تو چینی کی ماترا ہوتی ہے وہ وہ کیسے کھاؤں گا اچھا اچھا جی جی اچھا کیا میں شہد یا شربت پی سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے اس میں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے پینے میں اچھا اچھا اچھا نہیں پی سکتا ہوں اچھا اور کیا میں کبھی کبھار میٹھا کھا سکتا ہوں اچھا اچھا

اچھا جی جی سمجھ رہا ہوں اچھا جی سمجھ گیا میں ضرور کوشش کروں گا انشاء اللہ جی ٹھیک جی جی جی ٹھیک ہے تو ٹھیک السلام علیکم